हम मिथिला पेन्टिंग करैत छी हमरा मिथिला पेन्टिंग केनाइ बहुत नीक लागैए जेना कागज़सभ पर पेजसभ पर केलहुँ कार्डबोर्डसभ पर केलहुँ तऽ पेन्टिंग केलहुँ ओकर बाद ओकर बच बचावके लेल ओकरा प्लास्टिकसँ एथी करवेनाइ मतलब फ्रेमिंग करवेनाइ आओर फ्रेमिंगसभ करवाके रखैत छी जाहिसँ कि खराब नहि होय हमर जे आर्ट यए ओ केलहुँ तऽ नीकसँ रहए एहिसभके लेल आओर मिथिला पेन्टिंग कपड़ासभ पर दुपट्टासभ पर दोपटासभ पर हर चीजपर करैत छी हर चीजपर करैत छी आओर मिथिला पेन्टिंग हर चीजपर करैत छी मिथिला पेन्टिंग केनाइ हमरा बहुत ज्यादा पसन्द यए मिथिला पेन्टिंग हम करय चाहैत छी बहुत ज्यादा हमरा नीक लागैए ओ केनाइ हर चीजपर काम केनाइ कपड़ा या फेरो कार्डबोर्ड पेज आओर कतेक तरहके चीज होइत छै कप प्लेट हर चीजपर होइत छै मिथिला पेन्टिंग सभचीज पर हमरा हरेक चीजपर केनाइ पसन्द यए